हमर सबके गाँवमे दशहारामे नृत्यके बहुत काज पड़ैत छै जेनाकि दशहारासबमे भए गेल आर्केस्ट्रासबमे काज पड़ै छै तऽ अहाँकेॅं उमंग मस्ती सब व्यक्ति जे सब बाहरसँ आएल अहाँकेॅं बाहरसँ एन्जॉय केलक ओकरा सब लए नृत्यके नृत्यके बहुत ही जरुरी पड़ै छै तऽ कोनो नहि मतलब सब काज सब काज अपन डिपेंड करै छै केना भए रहल छै नृत्य नृत्य तऽ समाजमे अहम भूमिका नृत्य कऽ समाजमे अहम भूमिका छै तऽ अहाँकेॅं सब कुछ अंग्रेज कऽ राज्यमे तै के अहाँकेॅं अथी बहुत बढ़िऑं कार्य बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं बेहतरीन काज सब भेलै हँ ओइ लऽ तऽ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अछि